हैलो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मां अॻियनि महीननि लाइ पंहिंजो बजट तयारु करे रही आहियां तव्हांखे गुज़ारिश आहे त गुज़रियल छहनि महीननि जी मुंजी इलेक्ट्रिसिटी बिल जी अदाईअ जी विचोर ॾियण जी कृपा कयो मां ॾिसण थी चाहियां त बिजलीअ जे वधंदड़ु बिल खे मां कीअं कंट्रोल करे थी सघां